ओइ नोंनाव मा मा मैगं मोनगोनहाय नांगौमोन लकेल मोजां मोजां मैगं खांख्राइ लकेल मोजां मोनबा बिसिबांहाय दामा

औ

खांख्राइ जामिनआ ओंखारोना ओंखाराथाय

नांगौमोन बिदि बोथियाफोर मोजां मोजां मोनबा नांगौमोन ओ लाखिनानै दोन बाल लाखिनानै दोन आं दा लायगोन मैगङा बे फोरला जिंखा खुमब्रा बेखौ लायनोसै नाजों मिलायनाय मिलायनाय हो थारुनखौबो नांगौ अबेनि थारुनालाय अबेनि थारुना सरलपारानि ए औ औ औ दे दे जा टिपकाइनिखौनो जानाय नायनांगौमोनहाय औ दे दे लाबोदो होमबा दे सेरसे लाबो मानसियाबो बारा बुरजा गैखाया ए सेरनै लाबोदो लाबोनायनि साहा लोंहोगोन बाल दे लाबोनायनि साहा लोंहोगोन औ

दे दोनदो दे दोनदो औ